हांवेन ऑनलायन स्टोरांतल्यान खिळें मागयल्लें हांवे दोन इंचाचे खिळें मागयल्लें आनी ताणे ते तीन इंचाचे खिळें म्हाका धा दीस भितर जाय आसलें ते म्हाका एक म्हयन्यान धाडलें म्हाका त्या खिळ्याचो कांयच उपयोग ना कित्याक टायम जावन गेलो